हाँ हलो नमस्कार हाँ लाइब्रेरी से मनीष बोल रहा हूँ लाइब्रेरी से भेज दीजिए आपको नाम बोलिए हाँ लाइब्रेरी में लगभग बुक ओब ओवलेबल रहती है हाँ भेजिए एकबार देख लीजिये अब सुविधा तो देख लिए अभी तो गर्मियों का मौसम है ऐसे ही है फेन लगे हुए हैं और पानी की वो जो हे वाटर है मतलब चिल्ड वाटर है

और अच्छी सुविधा हे और दूसरी बात वो है है बोतल रखी हुई हे सीट के ऊपर बार बार परेशान ना हों बच्चे पानी के लिए और मतलब

और टोलेट की वो के लिए भी अच्छी सुविधा होगी तभी पढ़ पाएगा बच्चा अब कोई टोलेट करने थोड़ा आएगा तगड़ी सुविधा पढ़ी फीस तो पाँच सो रुपये हैं हाँ पर मंथ भेजिए कल से सात बजे हो जाएगी क्लोज सात ही वापस आज आपसे दोनो टाइम चाहिए तो देख लेना ठीक हे भेज देना